आयकूंक येता आं आगो तुका कितें सांगी हांव ह्या विकेण्डाक कितें करता सांग मुगो कशें हा पयली तें पयली सांग हां हांव कितें हांव घट गो पूण हांव चित्ताले जाणां की आमी अशें लोंग ट्रीप करया जशे की कन्या कुमारी वा हम्पी वा हांव हय आनी मदीं हॉलिडे आयल्या न्ही फ्राय शुक्रारा सो शुक्रार शेनवार आयतार एक काम करुया आमी मुगो नाजाल्यार दांडेली या बेस्ट सगळ्या म्हणजे थंय आमकां वॉटरस्पॉर्ट करपाक मेळटलें राफ्टींग करपाक मेळटलें मागीर मागीर किरें सांगू शकता आमी एरो बावलींग आनी खूब किरें किरें आसता तुजी परवांगी आसा जाल्यार तें कशें आसता खबर हा पॅकजच आसता दोन हजारा सुमार ओके आनी त्या दोन हजारान पॅकेजीन तुका सगळी अकरा कांय बारा तरेचीं एक्टिविटीस करपाक मेळटा हां हिंती राफ्टींग धरून सुद्दां आनी त्या भायर तुका जेवण फ्री मेळटा दोन दिसाचें जेवण आनी एका दिसाचें ब्रॅकफास्ट धर तोय मेळटलो फक्त प्रॉब्लम ट्रॅवलींग तूं गाडी चलयतलें हय जाल्यार बरें आसा तर आनी आनी किरें घालतलें तूं त्या दिसा ड्रॅस कॉड म्हाका दिसता वी वील बेटर म्हाका दिसता की आमी चल्या भशेन कितें घालून वचचें म्हणल्यार टिशर्ट आनी पॅण्ट बीन ते ट्रॅकींग बी आसता न्ही गो मातशी बारीक बारीक सो सी आतां आमी देड दिसाचे प्लेन दोन कितें आसा दोन नाय्टिचे आसले जाल्यार मातशे अमावण्ट चड बीन आसतलो पयशे बीन चड आसतले ना समज देड दिसाचोच आसलो जाल्यार आमी सॅटर्डेच वचूं शकता तें बारांक सुरू जाता मुगो आनी नॅकस्ट डॅ बारांक सोंपता हां हां तर म्हाका दिसता ह ह मागीर आमी आनी ते वॅयाचें मागीर उलयतां हांव कितें करता हांव गुगलार पळयतां मुगो आनी मागीर तुका सांगता आनी एकदां कॉल करता ओके चलो बाय